جی ہاں میرے پاس کئی خفیہ اجزاء ہیں جو میں اپنے پکوان میں شامل کر کے ذائقے میں اضافہ کر سکتا ہوں جیسے کہ میں بریانی بناتا ہوں تو بریانی بنانے کے بعد یا بریانی بناتے ہوئے اس میں اچار ڈال کر یا پھر اس کے اندر بریانی کھاتے وقت چٹنی ٹماٹر کی چٹنی یا دہی کا رایتا یا پھر تلی ہوئی پیاز اس کے ساتھ شامل کر کے ذائقے کا مزید اضافہ ہو سکتا ہے اسی طرح نہاری بناتے ہیں تو نہاری میں کھاتے وقت ہری مرچ کاٹ کر یا پھر ادرک کے باریک باریک ٹکڑے کر کے اور کچھ مصالحہ ڈال کر ذائقے میں اضافہ ہو سکتا ہے